हा केरु हा हा हा हा अच्छा नॉनवेज में छा छा खपेव असांजे वटि चिकन बिरयानी आहे चिकन सिक्स्टी फ़ाइव आहे चिकन चीली आहे अच्छा हा हा मिली वेंदव अच्छा तांखे घणी देरि में खपेव हा हा ठीकु आहे थी वेंदव चिकन बिरयानी

चिकन सिक्सटी फ़ाइव अथव और चिकन टिका चिकन टिक्का अथव और लोलीपॉप बि मिली वेंदव हा हा थी वेंदव हा और दाल चांवर बि खपनिव छा दाल चांवर फुलिका हा हा

हा चिकन बिरयानी त आहे न

ऐं फुलिका वग़ैरह फुलिका घणा

हा हा सभ फ़्रेश ई अथव मिड़िई हीअं ठाहे मोकलंदासीं गरम गरम हा हा अठे ताईं थी वेंदव तव्हां चिंता न कयो हा तव्हां पंहिंजो एड्रेस ॿुधाए छॾो हा आइस्क्रीम कहिड़ी खपेव हा हा और तव्हां पंहिंजो एड्रेस और फ़ोन नंबर हा हा हा ठीकु आहे हा हा लिखी वरितोसीं हा हा अठे ताईं तव्हांजो थी वेंदव और दाल चांवर ॿियों कोई भाॼी वग़ैरह हा हा तां टेंशन न पालो ॾह हज़ार न न हिन चिकन वग़ैरह ई भाॼीअ में ॾह हज़ार लॻी वेंदा आहिनि हा पोइ छाहे असां सही रेट ई लॻाईंदासीं तव्हांखे न न ॾह सही अथव न न ॾह सही अथव हा ठीकु आहे हले हा हा ठीकु आहे पोइ अची वेंदव हा हा